एक दीस घरांत आवय नाशिल्ली आनी ताका लागोन म्हाकाच कुकर लावचो पडलो म्हाका कुकर लावपाचो तितलो अंदाज नाशिल्लो आनी कुकरांत पेज रांदपाची आशिल्ली आनी हांवें केन्नाच पेज रांदूंक ना तेका लागोन हांवें कमी उदक तीतूंत घातलें आनी कुकर गेसार लायलो कुकर लायलो आनी हांव वयर गेलें तेन्नाच म्हाका ठा करून मोठ्यान आवाज जालो आवाज जावन पळयत जाल्यार सिटी तेजी जमनीर पडिल्ली आनी तातुंतल्यान वाफ येताली वाफ योवन सगळी पेज आसा ती सगळी रांदप घरांत सगळ्याक शिंपडिल्ली सगळ्याक पेजेचे गोटे पडिल्ले आनी हांव सामकें भिलें आनी त्या वेळार घरांत कोण नाशिल्लो हांव एकलेंच आशिल्लें तरीय बरें घराक कसलोच हे जालोंना हानी पावोंक ना आनी कोणाकुय असो कसलोच त्रास जालो ना मागीर हांवेंन बेगी बेगीन गॅस बंद केलो आनी सगळो वावर सगळो शिंपडलेलो वावर म्हाका एकट्याकुच करचो पडलो सारण घेतली आनी बेगी बेगीन आवय येवच्या पयलीं हांवें सगळें निवळ करून सगळें सारकें मांडून दवरलें